हाँ मैंने सिगड़ी आग पर खाना बनाया है इंडक्शन से भिन्न है और गैस की अपेक्षा इसमें देरी से खाना बनता है और सिगड़ी में देर से खाना बनता है और सिगड़ी में लकड़ी का उपयोग होता है और लकड़ी के गुदे का उपयोग होता है और यह चूल्हे की तरह होती है और सिगड़ी में खाना देरी से बनता है और सिगड़ी का उपयोग करने के लिए लकड़ी और लकड़ी के गुदे का उपयोग किया जाता है और गैस में वह चूल्हे में सेलेंडर लगा कर काम किया जाता है गैस या इंडेक्शन पर जल्दी कार्य होता है इंडक्शन का उपयोग मतलब प्रयोग हम बिजली से ही कर सकते हैं बिजली

और इंडक्शन का प्रयोग हम बिजली से करते हैं गैस या इंडक्शन में सिगड़ी की अपेक्षा जल्दी कार्य होता है और आधुनिक युग में अनेकों प्रकार के उपकरण हो गए हैं जिससे खाना बनाना आसान हो गया है और खाना बनाने के लिए हम सिगड़ी का उपयोग करते हैं जिससे उसमें लकड़ी का उपयोग किया जाता है और लकड़ियों और मतलब आधुनिक समय में लकड़ी की वह लकड़ी लाने में दिक़्क़तें हो रही हैं और लकड़ी यह आसानी से मिल नहीं पाती है शहेरों में और गैस वग़ैरह आसानी से प्राप्त हो जाती है और चूल्हे में हम खाना बनाते हैं तो बर्तन वग़ैरह काले हो जाते हैं और गैस चूल्हे में खाना बनाने से हमें बर्तन ज़्यादा देर तक साफ़ नहीं करने पड़ती और वह काले भी होते और इंडक्शन में अलग बर्तन आते हैं जो काले भी नहीं होते और बिजली से चलता है इसलिए इसमें आसानी से खाना पक जाता है और सिगड़ी में काले बर्तन होते हैं और धुएँ से अनेकों प्रकार की समस्याएँ उत्पन्न होती है इसमें किसी भी तरह की समस्या उत्पन्न नहीं होती है और सिगड़ी में समस्याओं का में पड़ने के लिए अनेक तरह के उंगली उपयोग कर सकते हैं हम जैसे कि इसका जो पाइप रहता है धुआँ लगा कर उसको पाइप को ऊपर किया जा सकता है और इसमें धुआँ नहीं निकलता इंडक्शन में और गैस में और यह गैस हमें मार्केट में आसानी से प्राप्त हो जाती है और लकड़ियाँ आसानी से प्राप्त नहीं होती हैं और इसमें यही भिन्नता है और यह सिगड़ी की अपेक्षा हमें गैस या इंडक्शन का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि सिगड़ी में हमें अनेक अनेक अनेकों प्रकार की दिक़्क़तों का सामना करना पड़ता है यही भिन्नता है सिगड़ी में और गैस चूल्हे में